एतय कोन कोन जगह छै हँ

ओतय कोनो चीज केओ देखबैवला लोकसभ रहै छै

ठीक यऽ हम आबि तऽ अहाँके कॉन्टैक्ट करब आओरो कोन कोन जगह छै जे घूमय लायक छै बढ़िऑं छै

ठीक यऽ हम फेर अहाँके कॉन्टैक्ट करब राखै छी धन्यवाद